जोंनि गामिफोराव खि गोरा जाब्ला सिकित्सा खालामनायनि मुंदांखा न'नि मुलिफोरा जाबाय बेफोरबायदि फाथै देन्थाफोर आरो थालिरफोर जाहोयो आरो बेफोरखौ जोंथ' बारा मिथिया दानि जुगाव बेफोरबायदिनो हस्पिटाल फार्मासिस्टफोरनाव मुलि लायनानै जाहोयो आरो जोङो माने गोदो गोरलैयावहाय जोङो बेफोरबायदि खाथि खालायाव हस्पिटाल फार्मासिसफोर गैयि समाव जोंनो बिबै बिबौ बिमा बिफाफोरा बेफोरबायदिनो थालिरफोर जाहोबोदों आरो फाथै देन्थाफोर जाहोबोदों दै लोंहोबोदों आरो बेफोरबायदिजोंनो जों बेफोरनो जोंनि न' मुलिफोर बेबायदिनो डक्ट'रफोरनाव फार्मासिस्टफोरनाव मुलि लायनानै जाहोदों जाहोदोंमोन बेफोरबायदि आरो जोंनो मुलिफोर बायनानै जानो हायो जोंनि